असांजे क्षेत्र जे सरकारी ऐं ग़ैर सरकारी बैंकुनि जा नाला हे सभु आहे आई डी एफ सी फस्ट बैंक यूको बैंक सी एस बी बैंक आंध्रा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देना बैंक बैंक ऑफ इंडिया कैनरा बैंक इलाहाबाद बैंक बंधन बैंक एक्सिस बैंक बैंक ऑफ बडौदा सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नैशनल बैंक ईअं सभु असांजे क्षेत्र में बैंकूं आहिनि